हाँ भाई हमारा भाई पढ़ते नहीं हैं इसीलिए कि कि वो बहेला हो गए हैं वो पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देते हैं इसलिए ऐसे हो भाई बहुत कहते हैं कि पढ़ो लिखो बहुत डांटते हैं ना पढ़ाई नहीं करता है बहेला है घूमता है खेलता है इसीलिए कोई ध्यान नहीं देते हैं हर लड़के मेरे बेटे जो है वो भी वही के सीख रहे हैं कि जैसे चाचा नहीं पढ़े हमहुँ नहीं पढ़ेंगे इसीलिए वो भी बहेला हो गया है काम धंधा करो पढ़ लिख के अपना नाम कमाओ नौकरी लग जाएगा इसलिए वो कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं की ऐसे कि कोई बहुत डांटते हैं बहुत मारते हैं पढ़ाई नहीं करते हैं दिन भर घूमते रहते हैं होता है बहेला हो जाते हैं इसीलिए कोई बहुत समझाए था ना मानते नहीं हैं अब पढ़ लिख ले अपना अपना नौकरी पाए जाए उपार्जन ना कोई ध्यान नहीं देते हैं ये वो वैसे भाई भी है कि ये कोई भी कमाई नहीं कर रहा है वो घूमता रहता है इसीलिए वहाँ पर कोई है नहीं बहुत जिसे हम किसानी करें ऐसे भी ये भी किसानी करवाएंगे इसलिए अब क्या करें कि पढ़ लिख ले अपना रोजी रोटी पा जा ना ये चीज ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कितना समझाएं क्या करें बहुत समझाता हूँ ना मानते नहीं दिन भर घूमता रहता है इस्कूल नहीं जाते हैं पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं इसीलिए क्या करें मैं बहुत मजबूर हूँ चलो कोई या ना इसीलिए कोई ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई के लिए बहुत डांट मारते हैं पीटते हैं सबकुछ करते हैं मुद्रा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं